جيسا كہ آپ نے سوال كيا ہے كہ مجھے كون كون سے پھول پسند ہیں اور كيوں كيا ميرے گھر ميں پھول لگے ہيں جى ہاں مجھے پھول بہت پسند ہیں اور ميرے گھر ميں بہت سے پھول كے پيڑ بھى لگے ہوئے ہيں پھول تو گھر كى رونق بڑھاتے ہيں اور اچھے بھى لگتے ہيں اس كى خوشبو بھى بہت اچھى ہوتى ہے جيسے گلاب گلاب كا لوگ استعمال مزار پہ پھول ڈالنے كے ليے بھى كرتے ہيں اور بيلا جسے عورتيں گجرا بنا كر بالوں ميں سجاتى ہيں اور كانوں ميں بھى پہنتى ہيں اس كے علاوہ بہت سارے پھول ہيں جو ميرے گھر ميں لگے ہيں جيسے گيندا چميلى كنير نونيا سورج مكھى گل داؤدى سدا بہار ہر سنگار اور سيزنل پھول جو كہ صرف كچھ خاص سيزنوں پر كھلتے ہيں اور يہ سارے پھول ہمارے گھر ميں موجود ہيں اور ہمارے گھر كى رونق بڑھاتے ہيں